औ औ मोनो अट' मोनो ओमफ्राय विंगार मोनो ओमफ्राय मा गारि मोनलाबायो थांनायाथ' ओरै नाव गाखोलांनांगौ नावनिफ्राय ओरै अट' गाखोबावनांगौ बारहाफ्राथ' बिदिनो फनसास सरलिस एकस' लायो औ औ मोजां अट'आनो साबसिन बार नाङो ना अट'आ हा नावआबो मोजां जेबो गिनाङा ओहो गिनाङा औ मोजां थायो औ थायो अट' थायो विंगार थायो बास थायो थाजोबो बास स्टेन्दआव थायो औ औ मोजां जों गाखोग्राना मोनथियो

ए दे दे अट' आनो मोजांदै बार नाङो औ ओहो ओहो मोजां नावआबो मोजां अरजाया अरजाया अरजाया दे गोखोनो हायो जाबाय दे होम्बालाय